हारिमुनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि हारिमुआ गुबुन हारिनि हारिमुजों गोरोबनायखौ जों नुआ बिनि थाखायनो जों बुंनो हायो जे जोंनि बर' हारिनि हारिमुआ ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव हारिमु जाय हारिमुखौ नुयोब्ला गुबुन हारिनि मानसिफ्रा सोमो नाङो बियो बबे खनानि एबा बबे जायगानि जोंनि दख'ना गाननाय साद्रि जोंनि बेफोरबायदि गामसा दख'ना साद्रि गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायजों जोंनिया गोरोबा आरो बेरा फारसेथिंजाय जोंनि हारिमुनि जि जानाय लोंनाय बेबो गुबुन हारिनि हारिमुजों गोरोबा बेखायनो जों बुंनो हायो जे गुबुन हादरफोरनि हारिमुनिख्रुइ जोंनि बर'नि हारिमुआ जोबोद समायना आरो सोमोनांथाव होननानै जों बुंनो हायो आरो बुहुमनि गेजेरावनो जोंनि हारिमुखौ बयबो अनसायो मानोना बे हारिमुनि हारिमुआ जेब्लायबो गोजोन आरो इयुनाव मिजिंथिथाव होनना बुंनो हायो